जय झूलेलाल असांजी बस जी यात्रा पोईं दिसंबर यानि की ॿ हज़ार ॿावीह में थी हुई असां सत ॼणा पूरो परिवार बस में यात्रा कईसीं सूरत खां उल्हास नगर मुंहिंजे लाइ बस जी यात्रा ईहा पहिरों दफ़ो हुई मां बस जो अनुभव पहरों दफ़ो पई कयां हालांकी मां ॿिनि ॿारनि जी माउ आहियां पर मुंहिंजे लाइ इहो पहिरों नंबर लॻो हुयो बस मुंहिंजे हिसाब सां हिकु नंढो हलंदो फिरंदो कमिरो आहे नंढो कमिरो आरामदायक ॾिसण में नंढो टिन जो दॿो जंहिंमें चक्का लॻाए छॾि त पई हले जीअं ई अंदरु पेर रखियो त हेठां मस्तु साओ साओ कार्पेट विछियल ईअं पियो लॻे ॼण त असांजे वैलकम लाइ ऐं हिननि साफ़ सफ़ाई ऐं बढ़िया सां तयारी करे रखी आहे असांजी जंहिं बस में रिज़रवेशन हुयो हुनमें ॿई सीटूं हुइयूं वेहण जी बि ऐं सुम्हण जी बि असांजी स्लीपर में बि रिज़रवेशन हुई उहे त ईअं लॻनि पिया ॼण त नंढा नंढा दॿो नंढा नंढा कमिरा अंदरु घुस त समाइजी वञ गद्दा ऐॾा मस्तु नरम डनलब जा सुम्हि त ईअं पियो लॻे ॼण त नंढे ॿारनि वांगुर कंहिं झूले में सुम्ही पिया आहियूं ऐं लोॾो पियो थो कोई ॾिए ईअं ॿुधो हुयो की बस जी यात्रा ॾाढी कठिन हूंदी आहे फ़टि फ़टि खटि खटि रोडनि जी आवाजूं ऐं निंड न इंदियूं आहिनि फिटी वेंदियूं आहिनि पर मुंहिंजे लाइ त इहा ॿी ॻाल्हि हुई मूंखे त ॾाढी ई सुठी निंड आई मूंखे त ॾाढी ई सुठी निंड आई असांजी यात्रा पूरी राति भर जी हुई मथां मस्तु शैल्फ लॻल हुया पूरी सुविधाजनक इहा बस हुई नंढी नंढी बॉटल जी कैबिनेट्स हेठां सामान रखण जा लगेज जा वॾा वॾा कबट असांजे चढ़ण खां पहिरों ई कंडक्टर सभु सैट करे छॾियो हुयो असांजो ड्राइवर साहिब जो की प्यार सां बस हलण खां पहिरों सॼी चैकिंग ऐं सिक्यॉरिटी करे वेठा हुया डीज़ल फुल टायर चैकिंग हेठां मथां सब कुझु प्यारु सां पंहिंजी ड्यूटीअ सां दरवाज़ो खोले अची सीट ते वेठा स्टेअरिंग ते हथ जोड़े जय झूलेलाल कयूं असांजा ड्राइवर ऐं कंडक्टर ॾाढा ई ॾाढा ई समझदार ऐं शांतिपूर्व माण्हू हुया असांखे पूरे सफ़र में काई बि दिक़त न थी पूरो सफ़र बसि त ईअं पियो लॻे ॼण त नंढो पंहिंजो कमिरो अलाइ कहिड़े टिन जे दॿे में समाइ जी विया आहियूं सीटूं बि वेहण जी बि ॾाढी सुठियूं आरामदायक मेन साफ़ सफ़ाई ॾाढी बढ़िया असांजे कंडक्टर साहिबु सीअ जे करे असां सभिनीनि जूं दरियूं खिड़कियूं बंदि करे छॾियूं जबकी पंहिंजी सुविधा लाइ सिक्यॉरिटी लाइ ड्राइविंग जी फैसेलिटीअ लाइ उन्हनि पांजी खिड़कियूं खुली रखियूं मथां भंडारा भरियल सामाननि जा ऐं डीज़ल ते हलण वारी बस ईअं पई हले ॼण त कोई खिलौनो रोड ते पियो हले ॿुधण में असां ॿुधो हुयोसीं की भई बस जी यात्रा सुठी न हूंदी आहे पर मूंखे त कोई बि दिक़त न आई छोकि असांजी बस ॾाढी ई सुविधा सां ठहियलु हुई साफ़ सफ़ाई ईवन त परदा बि ॾाढा ई सुठा साफ़ धोपियल मस्तु अहिड़ी प्यारी प्यारी ख़ुशबू पई अचे मुंहिंजी सरकार सां वेनती आहे की जो प्राइवेट बस वारा आहिनि जो एॾी साफ़ सफ़ाई रखनि था हुननि खे बि अॻिते वधण जो मौको ॾिए ऐं बसियुनि जी ट्रेवलिंग जी वधि में वधि सुविधा ॾिए माण्हुनि खे जय झूलेलाल